अपन अपन घरके खाना अपन हाथके हमरा बहुत टेस्टी लगय छै बनबय छियै खाना खाय छियै पहिले कीचनके साफ कर लेलहुँ साफ सुथरा करिके पोछि काटि लेलहुँ पोछि काटिके ओकर बाद चाय बनाके पहिने पी लेलहुँ तकर बाद चाय बनाके पी उके ओकर बाद नहाय सुनायके पूजा पाठ कयलहुँ तब बनबय छियै रोटी रोटी दालि सब्जी चावल पापड़ तिलौड़ी सेबइ हलुआ भुजिआ ईसब चीज सब बनायके हम अपने हाथसँ खयलहुँ सेबइ पुआ पकवान ईसब बनायके खयलहुँ अपन हाथके जादे अच्छा लगल खाना दोसरा हाथके ओते खाना नहि बढ़िआँ लगल अपन हाथके जादे खाना लगल बढ़िआँ सब रङ्गके खाना खाय बनबय छियै जेना होलय की कहय छै बादामके चटनी बनबय छियै अथी की कहय छै सेबइ बनबय छियै सब्जी बनबय छियै दू चारि रङ्गके भुजिया बैंगनके भुजिआ अलग टमाटरके सब्जिये टमाटर आलू बैंगन टमाटरके सब्जी अलग सीमके अलग कोबीके अलग बनबय छियै ओकर बाद सब रङ्गके सब्जी बनायके अपने खाना खाइ छियै अपन हाथके खाना बहुत टेस्टी लगय छै लोग हाथके खाना बहुत खा नहि बढ़िआँ लगय छै बढ़िआँसँ बनाबय छियै चिक्कन फोक्कनसँ बनाना खाना रहना ओकर बाद बनाय उनायके फेर कीचनके साफ सुथरा करिके धर दै छियै ओकर बाद बर्तन बासन धो माँजि करिके धरि देलहुँ आओर धरिके तब फेर रातिके बनेलहुँ रोटी सब्जी गायके दूध उध गरमेलहुँ छेना फारलहुँ खीर बनेलहुँ खीर बनेलहुँ सेबइ बनेलहुँ बनायके खाय पीयै छियै आओर खाय पी लेलहुँ आओर खाय पीके तब फेर सुतलहुँ सुतलहुँ रातिके रातिके सुत उतके सुतलहुँ तब फेर सुबह उठलहुँ फेर फेर उतने उतने काम करय छियै जे कलके लिये किचेनके साफ सुथरा करय छियै खाय पीयै छियै से खयलहुँ पीलहुँ सब कुछ करय छियै ओकर बाद ओकर बाद खाय पीके उके तब फेर किचेनके साफ सुथरा करिके धरि देलहुँ